पक्षियों को घर आँगन में आकर्षित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने आँगन में बड़े और छोटे कई तरह के पेड़ पौधे लगाएँ कुछ पानी के सकोरे रखें और एक किनारे पर कुछ चीज़ों में दाना भी डाल सकते हैं जिनको देखकर पक्षी अपने आप आएँगे और हाँ मैं अपने घर में भी दाना और पानी रखती हूँ